गोंयचें गोंयचें जें कल्चर आसा गोंयचें जें दायज आसा तें आमकां पयलींच्यांत एका वे वेगळे पद्दतीन चलून आयल्लें दिसून येता एक काळ आशिल्लो जेदे काळार पुर्तुगेज गोंयांत आयले गोंय पयलीं सारकें उरलें ना त्या काळार पुर्तुगेजांनी किदें केलें की तांकां चड धर्मांतरण जाल्लें जाय आशिल्लें तांच्यानी चडान चड लोकांक सगळे जे हिंदू आशिल्ले तांकां क्रिस्तांव केले बाटाबाटी केली देवळां मोडलीं ज्यो ज्यो बाकीचें हें देवांच्यो मुर्ती मोडल्यो हांगासर लोक आपलो आपल्याक जाय जागो मेळटा थंय म्हणजे जीव आसल्यार भीक मागून खायन अशें म्हण अशे तरेन लोक धांवले वयतना आपल्या देवांकूय सुगूर दवरपाक वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तांच्यानी स्थलांतरीत केले ज्यो ज्यो पोरन्यो काबिजादी आशिल्ल्यो देखीक क साश्टी मागीर बार्देज ह्या जाग्यांनी जीं जीं देवळां आशिल्लीं तीं चडान चड पयल्यान पयली मोडपाक लागले तांकां बाटयले म्हणटगीर तांच्यानी आपले देव एक तर देवांक घेवन धांवले आनी ना तर ते देवांक व्हरून दुसऱ्या गांवांनी व्हरून दवरले म्हणटकीच हांगासर आमकां कळटा की आमच्या इतिहासान गोंयचें दायज टिकोवन दवरपा खातीर वावर जालो ना जे पुर्तुगीज आयले तांच्यानी दायजाक एक मारो दिलो अशें म्हणूं येता उपरांत तेंच दायज परत उखलपाक जे बाटलेले क्रिस्तांव आशिल्ले तांच्यानी हिंदूंच्यो प्रथा थोडी सोडल्यो नात तांच्या घरा मुखार जरी तुळस नाशिल्ली तरी तेंच्यांनी खुरीस लायलो लग्न पद्दतीन आमचे तेंक आमकां पद्दतीनी बदल जाल्लो दिसून येयलो देखीक ते आतां रोस म्हणू करता आमी तशेंच हिंदू पद्दतीन तेल तेल लायतात मागीर हळद हें तें आसता तशें तेंच्याय पद्दतीन तशेंत सिमलरिटी किदें तरी आसा म्हणटकीत चुडो घालप बायलांनी हो चुडो तांच्या क कांकणांनी रंग बदलू पण प्रथा ती हिंदूच आशिल्ली म्हणटकीत आमकां तो एक भाग दिसून येता तशेंच जे जेवण खाणाच्यो पद्दती आसा जरी तितून मा फेरफार जालो बदल जालो तरी आमकां खंयचर तरी त्यो हिंदू आनी क्रिस्तांवांच्या मदीं लागींचेतशे दिसतात तशेंच जॉग्रफिकली म्हणजे भुगोलीक नदरेंतल्यान आमी जेन्ना अभ्यास करतलीं तेन्ना पळोवं शकता की आमचें दायज आसा तें त्या त्या वाठारांतल्या ते ते गजालींक धरून चलता देखीक आतां पळय श्रावणान आमी जर तर आयतार पुजता आसत त्या वाठारान खंयसर खंयचर कय खंयचे तरेची पत्री फुलतात खंयच्या तरेचीं झाडां जातात तींत आमच्या पत्रेन आमी वापरतात म्हणटकीत निसर्गीक तितून आसपाव जालो जमनीचो तितून आसपाव जालो त्या त्या जमनीन तीं तीं झाडां किल्लतात म्हणटकीत ह्या दायजाक आं अनुसरून जे आमचे मायग्रेटेड लोक आशिल्ले तांच्यानी आपलें जरी ते मायग्रेट जाले स्थलांतरीत जाले पण आपलें गोंयचें जें दायज आशिल्लें तें विसरूं ना ते तांच्यानी थंयचर ज्या जाग्यार गेले थंयचर ते आपले मुळावी भासूय घेवन गेले भाशा ही सोडी नासतना गेले म्हणटकीत दायज भाशा हांचें नातें खूब लागींचें आसा जरी ते पयस सुद्दां पावले तरी आमी आमचें मूळ दायज आसा तें विसरपाक शकना हें आमकां जाणवता कितलेंय अख्खें संवसार आतां सद्या एकी कडे येयल्लो आसा हांव भायर बसून गोंयान किदें चलता तें पळोवपाक शकता आमच्या हातीन हे जो फोन आसा ताचे वयल्यान म्हणटकीत हांव पयस आसां ही जाणीव केन्ना जायना म्हणटकीत दायज आनी आयचें वैश्वीकरण हांचें खूब मेळ बसलेलो आसा